किताबु पूरो करण में असांखे इहो ॾिसणो आहे त असां वटि वक़्तु केतिरो आहे असांजी चाह या रुचि केतिरी आहे हुन किताब में जेकरि हुन में सुठी असांजी रुचि आहे त असां जल्दी हुनखे पूरो कंदासीं या हुन में को अहिड़ो सी आई डी पणो आहे त भाई हिनजो अंत ख़बर ई कोन थी पिए त हो असीं पढ़ंदा वेंदासीं लेकिनि इहो सभु आहे त असांखे असां वटि टाइम घणो आहे ऐं इअं त असीं पढ़ी था सघूं पर वक़्त जी बि त हुन में घटा वधी करे थी सघिजे जंहिंजो कंहिं कंहिं किताब थींदा आहिनि की असीं फ़ुर्सत में ई पढ़ंदा आहियूं कंहिं कंहिं किताब थींदा आहिनि जे को ज़रूरी असांखे पढ़िणा हूंदा आहिनि त त हिन में को इहो लक्ष्य कोने त भई असां छा था कयूं जेके स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मां सिखिया हिसाब था हिकु लक्ष्य हूंदो आहे हूअं त असीं धारा प्रवाह पढ़ी था सघूं ऐं पढ़ पढ़ंदा वेंदा आहियूं लेकिनि वक़्त जी पाबंदी ऐं रुचि असांजी ज़रूरत जे मुताबिक ई इहे सभु कम थी था सघनि